हैलो हां जी हां जी कु'न बोला दा केह्ड़ा गौरव अच्छा अच्छा हां जी हां जी हां जी

नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल ऐ अच्छा फ्ही अच्छा अच्छा सर फाइन फाइन फाइन देना पौना तुसें कोर्ट आइयै ना तुस आओ कोर्ट आओ ते साइन करना ते में ऐप्लीकेशन भरनी कोर्ट रसीद भरनी ते कक्ख नी कक्ख नी तुं'दे कोल आर सी कैह्ली जपत कीती उ'नें हां चलान थोआढ़ा चलान

तुस आई आओ कल सबेरे नौ बजे हां नौ बजे ठीक ठीक